मेरी पसंदीदा किताब या बोला जाए कि ग्रंथ वह है रामायण रामायण ग्रंथ में या किताब में श्री रामचन्द्र जी भगवान के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया एवं उनके चरित्र के बारे में पूर्ण जानकारी दी गई है जोकि इस किताब में पूरी तरीक़े से वर्णित है इस किताब में श्री रामचन्द्र जी के बारे में एवं उनकी क्रियाओं और उनके जीवन उनके वाल्य काल से लेकर उनके नवजीवन तक एवं आने वाले जो भी जितना समय था उसके बारे में पूरी जानकारी मिलती है एवं उनके चरित्र के बारे में पूरी विधिवत जानकारी प्राप्त होती है जो आज के समय में एक व्यक्ति के लिए बहुत ही गोरान्वित वात होती है कि उनके चरित्र से अपने जीवन में उतारने के लिए जो योग्य है एवं उससे हमें सीखने के लिए उनकी जो बातें एवं जो उनका व्यावहारिक ज्ञान है उससे हमें बहुत सीखने को मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष एवं जो कार्य किए हैं वह हमें किस प्रकार अपने व्यक्तित्व में उतारना है तथा उनका अनुपालन करना है इस बारे में रामायण किताब में बहुत ही बढ़िया वर्णन किया गया है जो आज के समय में बहुत ही ज़रूरी है